रनिन्ग वर्कआउट तऽ हम कएले छी जब पढ़ै रहिए तब इसकुलमे आबै रहै कि दौड़ करना है रनिन्ग इस्पिरिट नहि दौड़ करैमे हम सबसे आगाँ रहिए हमरा चुनल जाए रहै कि और तुमको भी दौड़ करना है बहुत बढ़िआँ लागै रहै दौड़ैमे मस्त लागै रहै दौड़ैमे दौड़मे जीति जाए रहिए जीतिके हम मने हासिल कै लै रहिए ट्रॉफी हासिल कै लै रहिए जितैके बाद हम हमरा इनाम मिलि जाए रहै इनाम हम लैके घर आबै रहिए तऽ घरोमे हमरा पिताजी माताजी खुश रहै कि नहि बेटा हमर दौड़के किछु करलक आओर ओकरबाद बहुत सर बाहरोसे आबै रहै कि वहाँ दौड़ना है वहाँ दौड़ना है ओतए दौड़बाके छै तऽ हमसभ चलि जाए रहिए तऽ ओ हमरा सभकेँ शिक्षक चुनि लै रहै कि जो विद्यार्थी दौड़नेवाला है जे विद्यार्थी दौड़ैए हुनका चुनिऔ हमरा सभके आठ दस विद्यार्थी चलि जाए रहिए दौड़ करैलए कहीँ भी कोनो इसकुलमे जाए रहिए हमरासभ जीत हासिल कै के आबै रहिए मास्टरो सभकेँ गर्व रहै कि नहि विद्यार्थी हमर दौड़ैमे बढ़िआँ छै हमरा सभकेँ लै लै रहै दौड़ धूपमे खूब बढ़िआँसे हमरा एगो दौड़ दौड़धूप कै के सबचीज हासिल कै लै रहिए ट्रॉफीके हासिल कै लै रहिए ओ गिफ्ट सब हासिल कै लै रहिए खूब बढ़िआँसे भए जाए रहै आओर ओकरबाद जे छै इसकुलमे नहि मिलल देहातेमे बैसि जाइए बढ़िआँसे हमरासभ एखनो सुबह सुबह टहलैलए जाइ छिए मॉर्निन्ग वॉक करै छिए एखनो बढ़िआँ स्वस्थ मस्त शरीरमे कोनो दिक्कत नहि छै कोनो प्रॉब्लम नहि होइ छै शरीर एगदम स्वस्थ रहै छै फिट तन्दुरुस्त रहै छै दौड़नाइमे इएहसब फैदा होइ छै जे शरीर स्वस्थ रहै छै तन्दुरुस्त रहै छै ठीक छै